कोडू वखद किरांटें कोड लिंबू घालून सुकोवून कोडू वखद करप आनी कुड्या साल उदक दवरप पयलो आलें घालप सणबीं घालप मेथी दोन बडीशेप तुळशी पानां कोमऱ्यो गंजन लवंगां दोन मिऱ्यां कोडू कोडू शिजयप आनी दुदां हळदी पावडर घालून आलें खडसाकर शिजोयप आनी पिवप दोन दिसांनी थंडी रोकडी वयता आनी सुकी कोथमीर जिरें सोय वांटप आनी ती पिळून काडप हळदी पिटो इल्लो घालप तितून गोडान ती शिजोयप आनी गरम गरम पिवप रोकडी थंडी वयता कांदो लसूण खोबरेल तें शिजोयप आनी आंगा काडप थंडी आसत जाल्यार सोगळी वयता दूद दुदा चायें आलें वेलच्यो साकर इल्ली चड घालप ना इल्लीशी आनी ती शिजोयप बरी आनी ती गरम गरम पिवप थंडी वयता कमी जात सगळी देव बरें करूं